आं नोंसिनि रेस्टुरेन्टनिफ्राय चिकेन थालि अर्डार खालामदों ओम्फ्राय दा आंनिसिम मोनफोयनायनि मोनफोयनायसिम दा नोंसोरो हायोबा जेनेबा आंनि थासारिया नोंसिनि रेस्टुरेन्टनिफ्राय आधा घन्टासो गोबाव दा नोंसोरो बिनि थाखाय आंनि बे अर्डार होनाया जेन गुदुंङै थाथों बेनि थाखाय माबा बेब्सथा खालामनानै हरदो नोंसोरो जेन आंनि सफैनायसिम गुदुङैनो थाथोंसै बेखौनो आं आसा खालामबाय